हलो नमस्कार हम फोटोग्राफी करते हैं जी ये पूजा स्टूडियो है और बताइए कैसे आपको मतलब कैसे आपका जी हमारा पैकेज ये है आपको विडिओ बनवानी है या फिर फोटो खिंचवानी है कैसे आपको एल्बम बनवानी है क्या आपको करवानी है ये बताइए जी जी देखिए हमारे वहाँ इस्टारटिंग है अठारह हजार से पचास हजार तक अठारह हजार से पचास हजार तक अब इसमे क्या कम करवाएंगी अठारह हजार में सिर्फ नॉर्मल फ़ोटोज़ और विडिओज बनेंगी शादी आप शादी के बनवाएंगी या खाली इंगेजमेंट के बनवाएंगी इंगेजमेंट के बनवायेंगी तो उसमें लिमिटेड फोटो होंगी तो उसमें अब अठ्ठारह हजार में तो हमारा इंगेजमेंट का पैकेज है सर इंगेजमेंट और शादी का फोटो फोटो का पैकेज है अगर आपको शादी का भी लेना है तो उसमें आपको ट्वेन्टी फाइब का पड़ेगा पच्चीस हजार का पड़ेगा आपको पैकेज शादी का और इंगेजमेंट का दोनों का विडिओ फोटो का करेंगे वो भी उसमें लिमिटेड फ़ोटोज़ और विडिओज होंगे उसमें ये नहीं कि आपने जितनी फोटो बत बता दी इतने उसमें प्राइज में नहीं लिमिटेड फोटो होंगी और लिमिटेड हीं मतलब इंगेजमेंट की फोटो उसमें होगी विडिओ आपकी ये है कि वीडियो तो वीडियो तो जो बनेंगी आपकी शादी में वो तो बनेंगी और पच्चीस हजार के ऊपर जी जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल आप एक बार फ़ोटोज़ वगैरह अल्बम वगैरह आप किस साइज स्टाइल में बनवाना चाहती हैं और आपको मलब अगर आप ट्वेन्टी फाइब के ऊपर भी लेंगी तो आप ड्रोन कैमेरा वगेरा फ़ोटोज़ वगेरा विडिओज वगैरह उसमें भी आपका ऐड हो जाएगा पर उसका चार्ज अलग पड़ता है और आप अपना बजट बताएंगी हम फिर उस हिसाब से आपको अपना प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से हम वीडियो का है प्रारूप पूरा बताएंगे आपको किस तरीके से आप बीडीओ और फ़ोटोज़ का है और आप तो हाँ तो वो पच्चीस प्लस होगा आपका पच्चीस हजार से ऊपर का होगा पर आप बता रही थी अठारह हजार भी ज्यादा हैं तो आप किस तरीके से मतलब आप मतलब प्राइज में आप बजट करेंगी हम उस तरह से आपको तो सारा डिटेल बताएंगे पच्चीस हजार में क्या कनसेसन कर सकते हैं हम आपको क्या छूट देंगे उसमें अब आप बता दीजिए क्या क्या आप चाहती हैं नहीं पर आप मतलब सुनिए एक मिनट सुनिए पच्चीस हजार में आप बता रही हैं ठीक है पर पच्चीस आप एक बार